हेलो सर मुझे आटो उपलब्ध हो जाएगा क्या मेरी ट्रेन है रात दो बजे

आटो कि पर उपलब्ध हो सकता है वह मुझे जाना है और रात में देर रात आप आ जाओ तो बता दो क्या है कि रात को साधन नहीं मिलता इसलिए हमने सोचा कि कोई आटो वाला और हमारे लिए छोड़ देगा इसलिए आप उपलब्ध हो जाओ तो बताओ मुझे दो बजे रात अगर आप उपलब्ध

आटो लेकर तो अच्छी बात है फिर नहीं है तो अभी बता दो आप फोन उठाने के बाद ओके हो जाओगे ठीक ठीक तो मैं आपको फ़ोन करता हूँ एक घंटे के लिए जाने के तो आप आ जाना ठीक है ना